कितने दिन हो गए मोबाईल खोए आपके दो तीन दिन हो गया दो तीन दिन हो गया आप कहाँ से बोल रहे हो मिर्ज़ापुर लगभग आपका जो घर है वो किस थाने के नियर में है जहाद कोतवाली के पास से है तो आपको खो गया है तो आपको लगभग कहाँ जा रहे थे तो आपकी फ़ोन खोई हुई है तो देखिए कम्प्लेन करने लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा पहले तो सबसे पहली बात तो आपने नियरेस्ट थाने पर जाना पड़ेगा और वहाँ जाएँगे तो आपको एक वाइट पेपर यानि सफ़ेद का पेपर का आप एप्लीकेसन लिखिये एक एप्लीकेसन लिखिए कि मैं इतने से इतने डेट के बीच में मेरा मेरा फोन इस जगह पर गिरा और मुझे मालूम नहीं चला और वह फोन कोई ले लिया मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरा फ़ोन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बिना फ़ोन के मेरा काम नहीं चल रहा है तो यह रीज़न लिख कर बाद में देंगे तो इसमें यह मिलने में टाइम लगता है आपका कोई नम्बर होगा न जिसके आधार से फोन आसानी से कौन सा नम्बर है अच्छा आई एम आई नम्बर नम्बर आप उसमें ज़रूर माने रिटेन में जो अप्लिकेशन दीजिएगा उसमें नम्बर ज़रूर डालिएगा क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं तो उनको खोजने में काफ़ी आसानी होती है लेकिन आपने ऐसा किया क्यों ऐसा केयरलेस हो कर के फ़ोन को रखते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए न बाइक बाइक चलाते वक़्त थोड़ा सा आज के टाइम पर मोबाईल निकाल भी लेते हैं निकाल कर फ़ोन अगर कॉल आ गया तो उस पर बात भी करते है तो ऐसा नहीं करना चाहिए बात वात नहीं करना चाहिए अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएँ जहाँ मुझे जाना है तो बाद में फ़ोन निकाल कर बात करो या तो एक काम यह कर सकते हैं कि हम कही रुकें रुक करके थोड़ी देर बात कर लें तब गाड़ी चलाएँ न लेकिन ऐसे साब बहुत सारे केसेस हैं लेकिन आपको आपको इसके लिए जाना पड़ेगा अपने उस पर जहाँ से आपने फ़ोन लिया था वहाँ जाना पड़ेगा रिटेल रिटेल दुकानदार के पास जाना पड़ेगा वहाँ थोड़ा बात करिए फिर जो थाने में जाएंगे अप्लीकेसन देंगे तो वह बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको तो उस तरह आप उस तरह आप काम करते चलेंगे तो हो सकता है आपका फ़ोन मिल जाए और हम लोग तो इसलिए बैठे हैं लेकिन लेकिन आप थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम से यह चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप अपने फ़ोन को फ़ोन जो मान लीजिए खो गया नया आ जाए लेकिन अगली बार से ध्यान दीजिएगा फ़ोन खोए ना या फ़िर आप मने एक तरह से वह अपनी समझ को बना कर रखिए कि फ़ोन खो जाएगा तो फिर दिक्कतें अब दिक्कतें हो रही होंगी आपको आप दूसरे के सिम से कर रहे हैं कॉल तो प्रॉब्लम तो आ रही है लेकिन आप ऐसे आसा आसानी से आपको फ़ोन मिल सकता ठीक है अगली बार से आप ध्यान दीजिएगा